आमच्या हांगा मोरमुगांव तालुक्यान दामोदर सप्ताची कमिटी आसा जी वर्साच्या वर्सा दामोदर सप्ताक घडोवन हाडटात आनी लोकांक ताचो उपलब्ध घेवंक मेळटात आनी देवळान खुबश्यो आरती जातात आनी लोक पांयां पडूंक येतात आनी लोकांक ते प्रसाद वाडटात आनी आनी थंय चडशीं शॉपां आसतात जितूर लाडू खाजें चणे हें सोगलें मेळटात आनी लोक थंय चडशे फेरी भोवूं येतात आनी चडशे बिजनस

आनी थंयसर चडशीं जायण्ट विलां हे ते चडशे फेरयो आसतात आनी चडशे गायकां गायकांन गायकांचे चोमो आसतात